जी हमर राज्यमे तऽ सुधार अछि की पछिला किछु सालसँ बहुत बढ़िआँ एखन सुधार अछि मानि कऽ चलू सरकारियो सरकारो जे चेंज भेलखिन यए तकर बाद बहुत चीज जेनाकि रोडसभ छै रोडसभ बनलैए बहुत जगहके किसानोसभ आबि कऽ बहुत आदमी अपन काज रोजगार करै छथि किओ कपड़ेके दोकान कि किओ किछोके मतलब एवम प्रकारसँ बहुत बात एहिने होइ छै जे सभ आदमी अपन कए रहल अछि विकास छथि अइ समाजमे सगरो देखै छियनि हम अपन अपन अपन जिलामे तऽ नीके हमरा भेटैए तकर बाद इहो छै आइ देखियौ एतेक सरकार छथि पहिले शौचालयके बहुत लोकके दिक्कत रहै आब शौचालय जे छै सेहो बनल छै सगरो हर जगह आ चाहे कोनो कास्टमे होइ चाहे ब्राह्मणमे हुए कि जे भी हुए जे भी कास्ट छै जतेक कास्ट छै सभ कास्टमे तऽ होइते छथि विकासके काज बढ़िआँ भए रहल छै एहिसभ लेल तऽ एखन बहुत बढ़िआँ सुविधा छै आ बाँकी आरो आबयके लेल भविष्य ओहो बढ़िएँ रहतै ई बात तऽ निश्चित छै तकर बाद हम कतहु गेल छलहूँ देखलहूँ बहुत मानि कऽ चलू हमर जिलोसँ बाहर बाहरके लोक जे छै आबि कऽ अपन कोनो नहि कोनो व्यवसाय कऽ रहल अछि किओ बिजनेसे किओ मक्कइए खरीदैए तऽ किओ किछो किओ किछो एहिने ढङ्गसँ बहुतके सभके रोजी रोटी अपन चलि रहल छै तऽ सभकेँ मदति एहिसँ भेट रहल छै सुविधो छै पहिले रोड नहि रहै बहुत लोक सोचय कि दस किलोमीटर कि बीस किलोमीटर हम कोना जायब आब तऽ एतेक सुन्दर भऽ गेलैए सभचीज जे किओ चारि चक्का तऽ किओ थ्री व्हीलर तऽ किओ रिक्शा टोटो एहिने सभ तऽ सभ सवारीके अपन अपन सुविधाके मुताबिक जाइ छैन्ह एहिसभ लेल तऽ आब बहुत बढ़िआँ सभ देखै छियै लगभग जतय तक हम गेलहूँ यए ई देख रहल छी जे नहि बढ़िएँ सभ चीजके सोसाइटी चेंज भेलैए परिवर्तन छै आर धीरे धीरे जे छै ओ परिवर्तन हेबे करतै ई बात तऽ सही छै आरो बाँकी बहुत एहन छै बिजनेस परपससँ लोक जुड़ल जे गाँवओ सभमे भेलैए जे गाँवमे हमसभ छी ओहो गाममे ओहो दूरो दूरसँ किओ आबि कऽ हमरे चौकेपर अपन बिजनेस करै छथि तऽ हमरो सभके सभसँ जुड़ल यए एहन इसभ बढ़िएँवला गप्प छै ठीक